घुमट घुमट म्हटल्यार गेल्यार आतां आमच्या गोंयांत हो एक कल्चर आमच्या गोंयकारांचो एक हो कल्चर जावन पडललो आहा म्हणचे अशें म्हणूंक आयलें म्हटल्यार घुमट हें गोंयच्या मातयेंतल्यान गोंयची जी माती आसा ताचे कडल्यानूच हें घुमट हें वाद्य केलें जाता प्रत्येक आतां गांवां गांवांनी चवथीच्या दिसांनी आमी पळोवूंक गेल्यार प्रत्येक घरा घरांनीं लोक वाड्यावेले भुरगे जमा जावन एक बाबा ताचें एक ग्रूप कसो करून ते गांवा गांवांनी आपल्या घरा घरांनी चवथी कडेन वाजयता हांव सुद्दां एक गोंयचो एक बरो ग्रुप स्वरसाई ह्या ग्रुपाचो एक हांव वांगडी त्या त्या ग्रुपांत म्हाका घुमट वाजोवपाक खूब आवडटालें पूण हांव त्या ग्रुपांत कॉरसाक बसतालो कॉरस मंडळ गायनाक जे साथ दिता पळय ते म्हणतकूच म्हाका खूब पयलींच्यान खूब आवड आसली की बाबा हांवें सिंगींग करचें आनी म्हणजे तातूंचच सिंगींग ना जाल्यार एक्टींग हातूंत हांव फुडें सरचों पूण कांय कारणान हांव म्हजी ती एक स्कील आसा आंगांत ना अशें न्ही पूण हांवें म्हजी दुसरी वाट धरली घुमट हें पळोवूंक गेलो म्हटल्यार घुमट हें अशें आमच्या काळजा कडेन घेवन वाजप जाता सिंगींग ही थोड्यां कडेन एक ती स्कील आसता थोड्यां कडेन आसना थोड्यां कडेन आसता पूण ती हिडन टॅलंट आसता थोडे ती आपली हिडन टॅलंट दाखयतात थोडे दाखयनात म्हण सिंगींग एक सिंगींग करप म्हटल्यार एक थोड्यांचें मन शांत जाता थोडे एक खंय एग्रेसीव ना एक कोणाकय तिडक आसता कितें आसता थोडे इयर फॉन घालतात कानांत आयकतात सोंग अशे करून थोडे तो एक एंगर ती एक तिडक आसता ती भायर काडटा म्हणून हातूंत कशें आसता सिंगींग ही प्रत्येक मनीस थोड्यांच्या तोंडारूच आसता थोडे म्हणटा करता त्या भायर म्हाका एक घुमटाचे येवजी एक म्हाका वाजोवपाक म्हणजे एक आनी दुसरी एक गजाल हातूंत करपाची म्हटल्यार म्हाका एक गिटार वाजोवपाची खूब आवड आसा पूण हे त्या काळांत खंयसर तरी एक एक असो काळ येतलो हांव तें वाजोवंकूच शिकतलो म्हाका एक ती गिटार एक वाजोवप म्हटल्यार एक खूब मनांत एक बरें दिसता एक फील बरें जाता